دیہی کمیونٹی میں سفر اور سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کئی مثبت اقدامات کیے جا سکتے ہیں سب سے پہلے مقامی لوگوں کو اس بات کا شعور دینا ضروری ہے کہ ان کے علاقے میں موجود قدرتی خوبصورتی ثقافت اور روایت سیاحوں کے لیے کشش رکھتی ہیں اگر وہ خود اس کی اہمیت کو سمجھیں گے تو زیادہ پر جوش انداز میں سیاحوں کا استقبال کریں گے دوسری بات یہ ہے کہ بنیادی سہولیات جیسے سڑک

سیاحت سے جڑی چھوٹی صنعتوں جیسے ہوم اسٹے ہینڈ کرافٹ لوکل گائیڈنگ اور کلچرل پرفارمنس سے منسلک کیا جائے تو نہ صرف ان کا روزگار بڑھے بلکہ ان کا حوصلہ بھی سب سے بڑھ کر اگر حکومت اور مقامی این جی اوز مل کر دیہی علاقوں کے لیے خصوصی سیاحتی منصوبے متعارف کروائیں اور ان کی مناسب تشہیر کریں تو یقیناً حوصلہ افزائی میں اضافہ ہوگا